اتر پردیش کا فن اور ہنر مقامی برادریوں کو شامل کرتا ہے اور مختلف طریقے سے ان فنکاروں کی مدد کرتا ہے اور ان فنکاروں کو مواقع فراہم کرتا ہے تاکہ وہ فنکار اپنی ہنر کو لوگوں کے سامنے دکھا سکیں جیسے کہ جو مقامی اور چھوٹے چھوٹے فنکار ہوتے ہیں بہت ساری جگہوں پہ ان کو اسٹیج نہیں مل پاتا ہے کہ وہ اپنے ہنر کو لوگوں کے سامنے دکھا سکے اور آگے بڑھ سکیں لیکن اتر پردیش کا فن اور اتر پردیش کی حکومت ایسے مواقع فراہم کرتی ہے ایسے چھوٹے چھوٹے فنکاروں کے لیے اسٹیج فراہم کرتی ہے تاکہ وہ اپنے فن کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر سکیں اور آگے بڑھ سکیں اسی طرح اتر پردیش کی حکومت کسانوں اور ہنرمندوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنے کا ذریعہ فراہم کرتا ہے جس سے مقامی برادریوں کو بہترین معیشت حاصل ہوتی ہے اس کے ذریعے کسانوں اور فنکاروں کو مختلف پروڈکٹ کی تخلیق پیداوار اور ترویج کا مواقع ملتا ہے